आंथ' आं फुङाव बिदिनो सानसुनि सानसुआव संनानै जानाया एखमबा दालि जहल संबाय बिदिनो भाजा भाजा भाजाफोर भाजा बायदिसिना भाजा एवनानै जाबाय आरो बाथोनबो खालामनानै बाथोन खालामो

एखमबा टाइमाव गथ'आ हथाथ करि गथ'फ्रा हथाथ करि जानाय बियोब्ला संब्रबनानै जाहोनाय जायो मोनानि मोनानि टाइमाव बिदिनो बाथोन लाब्रा लाब्रियै संनानै जायो जहालबा बांद्राय जहल जानाय जाया मोनानि टाइमाव उन्दैनो बिदिनो भाजा भुजि खालामनानै होयो बेदर मोनब्ला बेदर संनानै जाबाय आरो मोनाब्ला संला बिदिनोसै जाबाय